लिरनाय समाव थुलुंगा गोनां आरो गोसो होगथाबनानै थाबाय थानो थाखाय आं साफ्रोमबो सुबुंनोनो एबा फरायसाफोरनोनो लिरनायजों लोगोसे थुलुंगाथाव खोथाफोरखौ खिन्थानानै आङो गोसो बोगथाबहोनो नाजायो लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा लिरनाय हुदाखौ खालामा बिथांमोनखौ आं लिरहोयो आरो थुलुंगा गोनां गोसो बोनो हाथाव खोथाफोर बुंनानै बिसोरखौ लिरनाय समाव आङो थुलुंगा होनो आं नाजायो लोगोसेनो बिथांमोननि बेफोरबादि गोसो होनानै सोलोंथाइ लानायाव गोसो होनायखौ आङो सानफ्रोमबो दाइरि बा जारनेलफोराव लिरो आरो बेफोर रावखौ आं आंनि बिमा राव बर'जोंनो लिरो बेबायदिनो आं लिरनाय समाव जायफ्रा गोसो बोगथाब बा एबा गोसो होया बिथांमोनखौ गोसो जाहोनो थाखाय आङो गोबां खोथा मुलुगनि बा हारिनि बिदिनो जारिमिनफोरखौ खोन्थानानै आङो गोसो बोगथाबहोनो नाजायो आरो आंनि बे गोसो होनानै फोरोंनायाव गासैबो फरायसा एबा बिथांमोना गोसो होनानै खोनासङो आरो थुलुंगाखौ लायो बिनि थाखाय आङो बेफोर रावखौ आङो बर' रावजोंनो लिरो